मैंने आज तक बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए पर मेरा सबसे अच्छा रिकॉर्ड भदोही के भदोही के भदोही के बर्षा जिले में फालुक आ फाल्गुन स्टेडियम में मैंने सोलह सौ मीटर की दौड़ पैंतालीस मिनट में तय की थी तय किया था जो मेरा अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जैसा रिकॉर्ड और कोई न बना पाए इसके लिए मैं सुबह दो घंटे और साम साढ़े दो घंटे दौड़ता हूँ जिससे मुझे ये लगता है कि मैं इससे भी अच्छा दौड़ सकता हूँ मैं अपने आप को इस तरह बनना चाहता हूँ कि कोई मुझे देखे तो ये न कहे कि हाँ भाई ये वही लड़का है जिसने रिकॉर्ड थोड़ा था मैं एक अपना रिकॉर्ड बना जिससे हर लड़को की ये प्रेरणा मिले कि नहीं भाई ये भी उसने वही था जो तुम थे लेकिन इसने खुद से प्रयास किया खुद का मेहनत किया और आज एक नया रिकॉर्ड बनाया मैं चाहता हूँ कि हर कोई लड़का जो समझता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ वो खुद को काविल काबिल बनाए चाहे वो दौड़ हो या अन्य खेल हो मेरे इस हर वो लड़कोण से गुजारिश है कि वो वही करें जो उनका दिल चाहता है खेल कोई भी हो पर तुम्हारा जज़्बा अलग हो जिससे आने वाले कल को तुम्हारे लिए कोई प्रेरणा मिले जिससे तुम अपने आप को एक अलग महसूस करो और युवा लोगों में भी ये होता है कि नहीं मैं आज इसके जैसा बनूँगा और एक दिन मैं भी रिकॉर्ड बनाऊँगा तो मेरी हर स्टेट में मैं घूमा और नेशनल चैंपियन बनने की भी मेरी राह थोड़ी थोड़ी बनने लगी है और मैं उसे बनाऊँगा और पूरा करके दिखाऊँगा और अपने देश के लिए भी मैं कुछ अच्छा कर दिखाऊँगा